जोंना गामियाव ब्रह्म दं ख्रिष्टियान दं हिन्दु दं आरो खेराइ होग्रा दं आरो बोसोर गोदानाव आवाथि सावो आरो लोखि फुजायाव सावो दुर्गा फुजायावबो सावो आरो आमथि सुवायाव सावो आरो माबायाव बोसोर गोदानाव आरो जोंहाबो ब्रह्म सावो बोसोर गोदानावबो सावो लोखि फुजायावबो सावो बिदिनो आरो कालि फुजा दुर्गा फुजा गासिबो सावजोबो आरो बिदिनो बिबारफोरजों सावो जोंना ब्रह्मआ जय्ग'आ बेजोंनो सोलियो आरो जोंना न'खरा फिसा फिसौ गासिबो बेजोंनो फोथांजोबो जोङो ब्रह्म आवाथि सावनानै बिदिनो बोसोर गोदानाव गासिबो बिदिनो लोखि फुजा दुर्गा फुजा कालि फुजा बिदिनो सावजोबो आरोखि आरो बेजोंनो न'खरखौ जों सोलियो गोसोबायदि जेबो जाफेराखै बोसोर गोदानाव आवाथि सावनानै कालि फुजा दुर्गा फुजा लोखि फुजा आवाथि सावनानै जेबो जाफेरा इसोरनि अननायाव गासिबो थांनानै थाजोबो फिसा फिसौ रैखा रैग' जाजोबो जों बिदिनो गोसोबायदि न'खराव सोलिनानै थायो बेबायदि जों मोजां मोनो आरोखि बिबारजों जय्ग' होनाय बिदिनो न'खर सोलिनाय बिराद मोजां आरोखि जों आवाथि सावनाय गासिबो बिदिनो ज' जायो रैखा रोग' जाजोबो इसोर खुलुमनानै सोरबाबा आवाथि सावनानै बा सोरबा बा बिदिनो इसोर माबा बिदिनो मन्दिराव आश्रमाव थांनानै गासिबो रैखा रैग' जाजोबो आरोखि जों बिराद मोजां मोनो इसोरनि सायाव गासिबो थांनानै थाजोबनायखाय रैखा रैग' जानायखाय गोसोबायदि जोङो दा मुनुस माया जोङो थांनानै दं इसोरनि सायाव ओरैबायदि